ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مندر ہے وہاں لوگ بہت دور دور سے آتے ہندو مذہب کے مندر ہے وہاں بہت ہی زیادہ پوجا پاٹھ ہوتے ہے بارہ مہینے ہی پوجا پاٹھ ہوتے ہی رہتے ہیں وہاں بہت ہی زیادہ ہی مزہ آتا ہے وہاں وہاں لوگوں کو بہت ہی زیادہ مزہ آتا ہے وہاں ہندو کی ہندو سب بہت ہی زیادہ مزہ کرتے ہیں وہاں پہ بہت میلہ لگتا ہے پوجا پاٹھ کرتے ہیں وہاں پہ وہ لوگ پوجا اوجا جو ہوتا ہے وہ سب بھی کرتے ہیں وہاں جنوری کے مہینہ میں ایک میلا لگتا ہے وہاں پہ بہت ہی وہ لوگ زیادہ مزہ کرتے ہیں وہاں پہ مطلب مٹھائی خریدتے ہیں وہ لوگ پہلے پوجا کرتے ہیں اس کے بعد مٹھائی خریدتے ہیں زیادہ ہی مزہ آتا ہے سب کچھ خریدتے ہیں وہ لوگ اور سب وہاں پہ جاتے ہیں بہت ہی زیادہ مزہ آتا ہے وہاں پہ لوگ دور دور سے لوگ آتے ہیں وہاں پہ بہت ہی زیادہ مزہ آتا ہے بچے لوگ بہت ہی زیادہ خوش رہتے ہیں پوجا کرتے ہیں وہ لوگ اور گھومتے پھرتے ہیں میلہ میں بہت ہی زیادہ مزہ آتا ہے ہم لوگ تو نہیں جاتے کیونکہ وہاں پہ پوجا پاٹھ ہوتا ہے ہم لوگ کے گھر سے بچے لوگ جو جاتے ہیں نا وہاں سے کھلونے الینے خرید کے لاتے ہیں بہت ہی زیادہ ان لوگ کو مزہ آتا ہے بہت ہی زیادہ مزہ آتا ہے دور دور سے لوگ گھومنے آتے ہیں وہاں پہ پوجا پاٹھ کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ مزہ آتے